हैलो हां जी केह् हाल चाल ऐ बस ठीक ठाक केह् केह् सब्ज़ी इत्थां दा केह् केह् सब्ज़ी ऐ इस बारी सीज़न च थुआढ़े अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ चलो ठीक ऐ तां कल्ल में आना ते चक्कर लागा ते घर गै रवेओ निं ते में औगा ते फ्ही दिक्खी लैगे हां हां गड्डी लेइयै औना ते में तुसेंगी सनाई ओड़गा पैह्लें ते बाकी चाहिदा माल इस बारी ताज़ा माल गै ठीक रौंह्दा चलो ठीक ऐ तां ठीक कल्ल में आह्गा फ्ही ठीक ऐ हां ठीक ऐ फ्ही तां